ہمارے کچن میں باورچی خانے میں اوون مائکرو ویو اور جوسر مکسر گرائنڈر ریفریجریٹر اور گیس چولہا یہ سب ہمارے آلات ہیں ہمارے باورچی خانے میں حالانکہ پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں اویلیبل تھیں پہلے کے زمانے کے لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی تھی سارا کھانا لکڑی کے چولہوں پہ بنتا تھا اور پیسنے کے لئے پیسنے کے لئے سل بٹے کا استعمال ہوتا تھا لوگ اور مٹی کے برتنوں میں پانی رکھتے تھے ٹھنڈا کرنے کے لئے اور سامان ٹھنڈا کر رکھنے کے لئے زمین میں گڈھے کر کے مٹی لگا کے اپنا کچھ ایسا انتظام کرتے تھے جس سے کھانا ٹھنڈا رہے اور گیس کے چولہوں میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی تھی آگ جلانی پڑتی تھی گرم گرم اس میں لوگوں کے ہاتھوں پہ اس کی ہیٹ بھی بہت زیادہ لگتی تھی تو لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہوگی پہلے کے زمانے میں اب بہت زیادہ لوگوں کو آسائشیں اور آرام مل گئے ہیں تو اب بہت ڈفرینس ہے پہلے اور اب میں